जिनकी भेलै गरीब होइ छै तऽ कोइ मातवर होइ छै तऽ जेनाकि कोइ लाठीसे मारलक तऽ कोइ किछुसे मारलक अपन लड़का लोक जाइ छै केस कै दै छै तऽ आदमी टोले मतलब पइसा दैके अपना होइ छै कि से नहि उनटे आओर केस कै दै छै कै दै छै तऽ पुलिस चलि आबै छै कि पइसा देलकै तऽ अपना जाइ छै हुनके ओकरेपर अपना पकड़ै धकड़ै ले पकड़ै धकड़ै ले जाइ छै तऽ अपना ओहोसे नहि होइ छै तऽ मुखिआ सरपञ्चके कहलहुँ नहि हम केस नहि लड़बै से हमरा मेल मिलाप पाँच आदमीसे अपना कै दहो कै दै छथिन पाँच आदमी आबै छथिन जे हँ तहूँ नहि लड़ऽ हमहूँ नहि लड़बै जे दवाइ दारूके होतऽ से पइसा अपना दै देतै तकर बाद जाके लै जाइ छथिन अपना दवाइ दारू दिलबै दै छथिन मेल मिलाप करबै दै छथिन कि एक समाज एक टोलामे नहि लड़ाइ झगड़ा करऽ जे खरचा लागतै से अपना दै देबै तकर बाद जाके मुखिओके अपना बोलाबै छै सरपञ्चोके आबै छै बोलाबै छै पाँच गो लोको अगल बगलके आबै छै कि बाबू रे अपना हमरा निर्णय कै दे हम कहाँसे लड़ब गरीब दुखिआ ओ मातवर छथिन अपना केस कै देथिन भाइ पुलिस आबै छै पइसा दै दै छै तऽ अपना आबै छै पुलिस हमरा अपने लुटै तऽ हम एहिसे बढ़िआँ केस नहि लड़ब हमरा अपना पाँच आदमी निर्णय कै दिए निर्णय भै जएतै बात खतम हम अपना समाजमे मिलिजुलिके रहबै कि दिक्कत छै इएहसब अपना आपसेमे लड़ाइ झगड़ा करलासे फायदा कि छै तऽ अपना आबै छथिन मुखिआ सरपञ्च अपना निर्णय कै दै छथिन जे लड़ाइ झगड़ामे कपार फुटि जाइ छै तऽ ककरो चोट लागि जाइ छै तऽ अपना दवाइ दारू दिलबै दै छथिन